हेलो नमस्कार सर जी मेरा बच्चा आपके यहाँ डांस क्लास सीखने आ रहा है ऐसा है सीख़ पा रहा है कि नहीं सक्षम है हाँ सक्षम घाटवे

हाँ तो वहीं इसीलिए भेजा है मैंने कि शायद आपके यहाँ आपका नाम सुना था तो मैंने कहा यह शायद आपके यहाँ अच्छा सीख जाएगा इसलिए भेजा है हाँ फीस वगैरह तो नहीं देदी सॉरी यू पी आइ में हाँ तो बच्चा बोल रहा था कि कुछ बाकी है तो मैंने कहाँ ठीक है मैं बात करूंगा सर से ठीक ठीक ठीक

तो तो वह कितने महीने में यह कंप्लीट कर लेगा यह अपना तो छ महीने में लग भग कम्पलिट हो जाएगा ना उसका यह डांस कलास परफ़ेक्ट

हाँ वहीं चाह रहा हूँ बिल्कुल मैं परफ़ेक्ट हो जाए तो मतलब फिर जरूरत ही नहीं पड़े हाँ सही है हाँ क्योंकि मेरे को

मैं कई भी एक दो जगह भेजा तो लोगों ने आपके यहाँ का बताया लोगों ने तो मैंने कहाँ चलो आपके यहाँ भेज देते है तो मेरे को लग रहा है बच्चे का भी रुझान है आप आपके यहाँ सीखने में बच्चे का भी रुझान देखा अच्छा अच्छा जी जी ठीक है अरे यह ही आसान है यही उम्मीदें है मुझे मुझे भी इसलिए आपके यहाँ भेजा है

ओके धन्यवाद